ہلو ہلو جی ٹیلر صاحب بول رہے ہیں ٹیلر ماسٹر جی اور سب خیریت اچھا صاحب میں ایک انجمن اسکول سے بول رہا ہوں جی جی انجمن سے بول رہا ہوں میں ٹیچر ہوں شاہزیب خان جی جی جی مجھے تھوڑی سی یہ ڈریس سلوانی تھی ذرا کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے جی جی بچوں کے ڈریس سلوانی تھی جی جی تو اُس میں کیا مطلب ریٹ چلے گا آپ کا یہ بتا دیجیے جی ہمارے پاس لگ بھگ دو سو بچے ہیں اُس میں ایک شرٹ رہے گی ایک پینٹ رہے گی اور کوٹ وغیرہ رہے گا بس جی جی نہیں کپڑے وغیرہ کا سب آپ ہی کریں گے جی جی جی جی جی جی یہ مجھے آپ دے دیجیے ایک مہینے میں کیونکہ اگلے مہینے سے اسٹارٹ ہو رہا ہے نا اسکول جی جی اب ایڈمیشن اسٹارٹ ہو گئے

اچھا اچھا ایک بچے کی اچھا اچھا اچھا تو اِس میں کچھ کنسیشن نہیں ہو جائے گا جی نہیں تو ایسا ہے نا ہمیں صرف ون کلاس سے لے کلاس ون سے کلاس فائو تک ہی کرنا ہے تو اُس میں ہمارے پاس اتنے ہی بچے ہیں جی

جی جی اچھا تو آپ پھر بھی بتا دیے فائنل فائنل بتا دیے مجھے کتنا پڑے گا یہ تو بارہ سو تو آپ بتا رہے ہیں اچھا چلیے ٹھیک ہے کر دینا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے میں آپ کو کال کر دوں گا ٹھیک ٹھیک